भारत में हेल्थकेयर प्रणाली जो है वह बहुत अच्छी है क्योंकि सरकार अभी के जो हम लोग को जो वर्तमान सरकार है वह उसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान दे रहें हैं और इसके सामने में जो चुनौतियाँ हैं महत्वपूर्ण चुनौतियाँ यह हैं कि जो गाँव के जो लोग होते हैं उनको सही तरीके से इसके बारे में पता नहीं है और जो कि इसका लाभ अच्छे ढंग से नहीं उठा पाते हैं तो इसके बारे में हम लोग को जो है जो एक सोसल डेवलपमेंट चलना चाहिए जो कि गाँव के लोगों को पता चले कि जे हेल्थकेयर जो हम लोग का जो प्रणाली जो चल रहा है उससे वह क्या लाभ उठा सकते हैं इसके लिए सरकार को इस क्रिया में विशेष ध्यान देना चाहिए